हमारे क्षेत्र में लगभग पच्चीस से तीस तो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे ही इन अस्पतालों में इलाज कराना तो बहुत कठिन है और इनके खर्चों को मामले में हमे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे अगर हम छोटी बीमारी है थोड़ा कुछ भी हो जाता है इलाज कराने जाते हैं तो यहाँ की फीस ही पाँच सौ रुपये ले लेते हैं डॉक्टर और उसके बाद ये जो अपना ट्रीटमेंट देते हैं वो अलग मतलब अगर एक राउंड हम यहाँ के डॉक्टरों से अपनी जाँच कराएं तो दो हज़ार रुपए से ज़्यादा ही होना तभी हमारा इलाज हो पाता है नहीं तो नहीं हो पाता है अब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती हैं वो चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज यहाँ बहुत कम ही लोग करवाते हैं और जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है अगर डायलिसिस के लिए कहा जाए तो यहाँ इतना ज़्यादा पैसा बोल देते हैं बेड चार्ज अलग और डायलिसिस का अलग तो इतना पैसा ग्रामीण लोग तो नहीं दे पाते हैं बहुत ही मुश्किल होता है जैसे हृदय रोग से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस पर भी बेकार का चार्जेस जोड़ देंगे मतलब अगर ट्रीटमेंट देना रहता है कुछ और इन लोग देते हैं कुछ और बेकार में ही ऑक्सीजन लगा देंगे डरा देंगे कि गोंदिया ले जाना पड़ेगा वहाँ तुमको फिर तीन लाख चार लाख रुपया लगेगा इस टाइप की बातें करके और ये पेशेंट का दिमाग पूरा पलट देते हैं जिससे फिर ज़बरदस्ती कुछ व्यक्तियों को एडमिट करता पड़ता है और जैसे पाँच छ दिन रहेंगे तो नर्स अलग पैसे मांगेंगी जो इंजेक्शन लगाने आयेंगे वो अलग पैसे मांगेंगे ऐसा कर करके ये इतना लूटते हैं की बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में और अगर किसी को थोड़ा सा सी टी स्कैन भी कराना है उसका भी इन लोग नौ सौ या बारह सौ रुपया लेने से तो वहाँ भी हमको सत्रह सौ अट्ठारह सौ रुपये देना पड़ता है हर चीज़ में ये यहाँ का इलाज बहुत ही महंगा है हमारे क्षेत्र का और हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इस कारण जो कठिनाईयाँ होती हैं हमें कि कुछ पेशेंट को हमें घर लाना पड़ता है उठाकर या फिर सरकारी अस्पताल में मजबूरी में भर्ती कराना पड़ता है वहाँ पर और ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है पेशेंट लोगों की ये सब कठिनाइयों की का सामना हम लोगों को करना पड़ता ह